पिछले कुछ दशकों में भारत में बहुत सारी नौकरी जो बहुत सारी नौकरी बहुत नई प्रकार की नौकरी आई है जैसे यूट्यूबर जैसे क्रिएटर जैसे कमेडियन जैसे क्रिकेटर ऐसे बहुत कुछ मतलब जो जो अपनी मतलब जो अपनी अंदर की जो कला है वो यूट्यूब की माध्यम से वो दर्शकों को दे मतलब दिखा रहें है जिसके वजह से वो अपने हिसाब से बहुत कुछ पैसा इनकम कर लेते है और कुछ जो अपनी पढ़ाई मतलब जो टीचर लोग होते है वो अपना पा यूट्यूब में ओ बच्चों को पढ़ा लेते हैं जिसकी वजह से उन वो भी खुश हो जाते हैं और बच्चे लोग भी खुश हो जाते हैं इससे यूट्यूब बहुत सारे लोगों को आर्थिक में सहायता की है और आजकल की जुबां ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कर्व जुबा वो ऑनलाइन में आर्थिक मतलब इनकम करना चाहते है और जैसे यूट्यूबर बनना चाहते है वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते है ऐसे ही बहुत कुछ जो आज कल के जिवा बनना चाहते है